बागवानीके शौक हमरा तब जागल जब हम बगवा फूल लेबैके लेल बजार गेली वहाँपर बहुत ही महगामे फूल देलक तब हम सोचली कि एतेक महगा फूल कीनिके जब हम पूजा पाठ करब एहिसँ अच्छा हम काहेलए नहि अपने दुअरापर फूलके रोपि ली आओर हम फूल रोप जब हम फूल अपना दुअरापर अच्छासँ रोपली तऽ ओ फूल फुलैलाके बाद एतेक अच्छा खुशबू देबै लागल जाहिसँ हमरा घरके आसपासके वातावरण भी अच्छा रहै आओर ओहि फूलके हम अपने जगहपर बेचि बाचिके भी पैसा कमाइ लगलीह ईसब देखिके हमरा बहुत अच्छा लागल आओर बागवानीके फूलके हम अपना मालीके देके बेचबा देली जाहिसँ हमरा पइसा भी आबै लागल एहिसँ अच्छा इएहसब बातके लेके हमराके ने बागवानीके शौक फुर उत्पन्न हौलक आओर हम सोचली कि बागवानी एक लगाबैके चाही जे हमरासब दुअरापर लगेली हऽ आओर इएह बागवानीके वास्ते हमरासबके शौक उत्पन्न भेलक